अई इअ वीवो वी ट्वनटी सेवन जो फोन त ॾेखारियो मूंखे आहे न झूने में विकिरिणो आहे तव्हां पहिरीं ॾेखारियो झूनो मुंहिंजो ओपो जो आहे असां ॿ साल ॿ साल वापिरियल आहे कंडीशन त सुठी आहे इहो चा हा इअ चार्जिंग अथव इअ बिल अथव इअ एंट्री अथव इनजी कंडीशन त सुठी आहे ओपो जी तव्हां बसि इअ ॾिसी लाहियो हा हा वीवो वी ट्वनटी सेवन न न मूंखे इहेई मोबाइल खपे हा

हूं ऐं सभिनि जो अघि सेम थींदो कलर में की अलॻि अलॻि हा हूं हूं हूं हिनमें चार्जर ने इए सभु ईंदो आहे ॻॾु की मूंखे वठिणो पवंदो हूं त कवर ईंदो आहे हूं ऐं इअ ओपो जो घणे में वेंदो एन मूंखे बेचणो आहे त हा हा सभु आहे बसि त थोरो त वधायो इनते पर अंकल कंडीशन त सुठी हुई हूं हूं हा त पोइ तव्हां इअ वीवो वी ट्वनटी सेवन में त न हो उअ त थोरो घटि कंदव न नओ मोबाइल आहे त थोरो त घटि कंदव न

हा त अंकल हीअ नये मोबाइल ते लोन थींदी हा त लोन हफ़्ते हफ़्ते कीअं भरिणी मन हफ़्ता नक्की हूंदा आहिनि हूं थी वेंदो पहिरीं मां लोन करायां त मूंखे महांगो त कोन्ह पवंदो न इ न ऐं इनमें इअ नये मोबाइल में हा ऐं गीत वजंदा आहिनि सुठा इनमें ऐं ईअ ऐं मां ईअ लोन करायां त हिन लोन में घणा पेपर खपनि त लोन थी वेंदी पोइ हा त पोइ हलो इह वीवो वी ट्वनटी सेवन पास कयो हा आहे चोवीह सौ रखो अंकल भले इंट्रेस्ट वधीक पए हूं ऐं ईअ लोन मां भरियां न भरियां त पोइ उन मोबाइल खे त कुझु कोन्ह थींदो नी न मोबाइल त बंदि कोन्ह थींदो नी हा हा उअ त असां भरिंदासीं त मां पुछां हा त ईअ पास कयो हलो हा हा वठो सिल्वर कलर जो